स्क्रेचा पासून हांवें केला डीश आनी म्हाका इन्स्पायर केलें म्हणल्यार हांवें जें किदें एक्स्ट्रा उरयल्लें तें तें कितें खूब वेस्ट जावपाक जाता न्हय सो ताका लागून हांवें युट्यूब पळयलें युट्यूबार ताजे पासून कितें आमी यूजफूल अशें बरें डीश करपाक शकता हे पयलें सो म्हाका इन्स्पायर केलें यूट्यूबान आनी स्क्रेचाचें अशें हांवें डिश केलें